थोड्यांचें अशें आसता की बाबा आपल्याक बरोवपाकूच जाय आपूण सद्दा उठलो आनी बरयतलो आपूण इतलें बरयतलो तितलें बरयतलो म्हजें तशें नासता म्हजें म्हजे मना प्रमाणे आसता केन्ना अशें दिसलें की मातशें वायट दिसता मातशें अशें कमी दिसता जाल्यार हांव उठ्ठा म्हजी डायरी घेता आनी बसता म्हज्या मनाक जें दिसता म्हज्या मनाक जें फील जाता तें हांव शब्दांनी मांडपाचो प्रयत्न करतां केन्ना केन्ना कितें कविता सुचता केन्ना कितें अशें मदींत बरें सुचता जें हांव जाणा की थोड्या वेळान हांव विसारतलें तें विसरूंक जायना म्हुणून हांव बरोवन काडटा दुसरी गजाल म्हणजे परिक्षेच्या वेळार परिक्षेच्या वेळार आमकां सगळें तोंडान पाट आसता पूण जेन्ना आमी बरोवपाक वता तेन्ना आमच्या हाताची स्पीड जी आसता ती खूब स्लो आसल्या कारणान आनी आमचें बरोवन जायना सो सदांत हें गरजेचें की तुमी फक्त बोली सगळें तोंडपाट करून न्हू जाल्यार तुमी बरोवन काडून सुद्दां रियाज करचो परिक्षेच्या वेळार निबंद बरयच्या पयलीं दोन मिण्टां दोळे धांपून सगळे मुद्दे चिंतून काडपाचे आनी मागीर तुमी बरोवपा लागपाचे तेन्ना तुमी बऱ्या तरेन बरोवंक शकता बरोवपाक सगळ्यांनी बरोवपाक जाय बरोवपाक खूब बरें तुमकां तुमचे विशय तितलेत क्लियर जातले सो सदांत तुमी बरोवपाक जाय